हैलो पंकज जी नमस्ते बीर में इक ओह् फोन दित्ता हा में तुसें ई ठीक करने आस्तै में चार पंज दिन होई गे तुसें ठीक कीता गै निं ऐ ओह् ते महां थोह्ड़ा एह् माडल सर साढ़ा ओपो ओपो

हां एह् टवंटी थ्री ऐ ओ सर मिकी कोई ऐमरजेंसी काल आवै करदी ते में फ्ही

हांजी हांजी हाजी हांजी नेईं में चार पंज दिन होई गे तुसें गी दित्ते दे तुसें इन्ने ओह् दित्ते निं हैन महां अज्ज थोह्ड़ा फ फोन शोन करने आं पंकज होरें गी भला केह् आखदे बनी जाह्ग तां हां ते किन्ने पैसे देने न तुसें हांजी हांजी आहो हां ठीक

हां ते होई जाह्गा कोई द'ऊं त्रैं दिनें च होई जाह्गा ठीक ना टाइम लग्गना थोह्ड़ा

हां सनाओ सनाओ

नेईं महां जल्दी नेईं ऐ फोन तां ओ तां तुसे ईं फोन कीता इस करियै महां फोन दिंदे न ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक्यू